السلام علیکم بولے آپ کی دکان میں کیا کیا چیز ملتا ہے میرے دال لینا تھا کیسا کیسے بھاؤ کیسے ہے اتنا مہنگا ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں بوڑھی آدمی ہیں اتنا بھاؤ دیجیے گا ذرا کم کر دیجیے چاول کیسے ہے چاول ساٹھ روپیہ لگا دیجیے ہاں چینی بھی ہے لگا دیجیے نا اتنا دور سے آئے ہیں بوڑھی آدمی ہے ہاں چینی بھی ہے آپ کے پاس ہاں چینی اور کیا کیا چیز ہے اور ٹھیک ہے آلو کسیے کے جی دیتے ہیں ہاں پیاز پیاز کیسے دیتے ہیں ہاں پیاز کیسے کے جی ہے پیاز کیسے کے جی ہے

ٹھیک ہے پانچ کے جی دے دیجیے گا پانچ کے جی